बड़े हारे न साढ़े हिंदुस्तान बिच्च बड़े हारे रलिजिस प्लेसां न जगह् न धार्मिक जगह् न जियां साढ़ा देविका नगरी ऐ परमंडल आई गेआ ओह्दे बाद काशी आई गेआ केदारनाथ आई गेआ हरिद्वार आई गेआ बद्रीनाथ आई गेआ बड़े बड़े अच्छें जगह् तिरुपति मंदर आई गेआ जियां ओह्दे बाद आई गेई द्वारका मंदर आई गेआ गुजराात बिच्च होर बड़े सारे बड्डे बड्डे मंदर न बाकी ज्वाला जी जियां हिमाचल च आई गेआ जियां बाकी ज्वालामुखी टैंपल आई गेआ बड़े हारे धार्मिक स्थान न जेह्ड़े होर बड़े हारे फैस्टिवल जेह्के न ओह् बना मनाए जंदे जियां गणपति जियां फैस्टिवल मनाया जंदा महाराश्ट्रा च ते उत्थै गनेश ते मंदर बी बड़े न ते ओह् बनाए जंदे ते जियां साढ़ै मे मे इक मेला होंदा बारांं सालें बाद औंदा ओह् जियां हरिद्वार उत्थें बड़े बा बतरे च'ऊं च'ऊं सालें बाद ओह् मेला औंदा बड़े बड़े दूरा दे बाबे औंदे उत्थें ओह् बड़ा उसी इ'यां धार्मिक स्थल मनदे उत्थें कोई जगह् इयां गंगा जाइयै न्हाइयै बाद ओह्दे पाप सारे नश्ट होई जंदे ओह्दे ओह्दे कन्नै केह् होंदा कि लोक लोकें दी आस्था बनी रेह्दी ऐ उंदे ओह् धर्म स्थल कन्नै ते बड़ा गै इ'यां मतलब अच्छा लगदा जिसलै अस कोई तीर्थ करने गी जंदे साढ़े इत्थें कन्नै साढ़े कच्छ बी बड़े हारे तीर्थ स्थान न जियां गौरीकुंड होई गेआ मानतलाई सुद्ध महादेव होई गेआ ते होर जियां रामनगर आई गेआ नरसिंह देव दा मंदर ऐ रामनगर होर बियाना चौंक जियां पिच्छें लाटी डुडू चौंतरा माता रामनगर च गै ऐ होर पिंगला माता बी ऐ माता बैश्णो कटरा जियां कटरा दा अस दुनियां भर दे जात्तरू औंदे इत्थै बड़े बड़े दूरा अपने मन मन्नतां उंदियां पूरियां होंदियां दर्शन करने गी औंदे उत्थैं